चिकी लाडू रव्याचो लाडू तिळाचो लाडू चण्याचो लाडू काजूचो लाडू बर्फी पातोळी शिरो शेवयो जिलेबी मणगणें गोडशें

दोश दोदोल मुगाचें गोडशें पंचखाद्या पायस